मेरे साथ जो समय बिताने वाले लोग हैं मेरे घर में मेरी सासू माँ हैं जो कि हम साथ में रसोई घर में साझा करते हैं जैसे सुबह खाना बनाना है तो हम रात में ही दोनों विचार करते हैं कि मम्मी पूछेगी अरे संध्या क्या बनाओगी मैं बोलूंगी अरे मम्मी आज क्या बनाना हैं तो मेरे ससुराल का नाम संध्या है खैर तो मेरा मन मेरा नाम जो इस्कूल वाला नाम है जो मोनिका है जो फार्म में डाला है मैंने मेरे ससुराल में मुझे संध्या बोलते हैं हम एक दूसरे को पूछेंगे कि क्या बनाना है क्या बनाना है जैसे मैं पूछूँगी मम्मी को कि मम्मी कल क्या बनाएंगे तो बोलती हैं अरे मैं तेरे को पूछ रही हूँ तू मेरे को पूछ रही है फिर हम देखेंगे सब्जी में क्या क्या है अपने घर में तो फिर हाँ ये ये नहीं खाता फिर यानी कि घर के सदस्यों को हिसाब से भी देखा जाता है कि अरे बैगन तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं बैगन फिर मेरा भाई नहीं खाता है ऐसा इस तरीके से हमको ऐसे सब्जियों के प्रकार भी देखना होता है कि कौन किस टाइप की सब्जी नहीं खाता है फिर हम लोग विचार करते हैं कि हमको हाँ ये सब्जी बनाना है और अपने रसोई में दोनों मिलकर साझा करते हैं वैसे ही मेरी एक सहेली है मेरे घर के पास ही वो हम दोनों एक दूसरों के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं तो सुबह सुबह वो मेरे घर आ जाती है वो एक काम करती है वो मेरी सासू अम्मा को रोज सुबह फूल लाकर देती है पूजा के लिए तो सुबह वाला जो टाइम रहता है मेरी सास ससुर का चाय वाला टाइम रहता है तो उस टाइम में पहुँचती है तो मैं चाय बनाती भी रहती हूँ तो किचन में आ जाती है मेरे पास और हम दोनों एक दूसरे बात करेंगे किचन में और समय बिताते हैं